आथिखालनि भारतनि सोलोंथायारि बिखान्थिया गोबां बेले बेजे आरो बेखौ जोङो नुनो थांगासिनो दङ दानि दिनाव सोलोंथायारि बिखान्थि होननानै बुङोब्ला सरखारनि जि बिथोन बे बिथोननि बिदिनो जोंखौ गोबां मोगा मोगि जाहोनाय लामायाव लांगासिनो दङ दा बे भारतनि सोलोंथायारि बिखान्थिया जोंनि मोगा मोगि जानायनि माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय ओ से नाम्बार जोंनि गिबियाव जोंनि जेंनायानो जाहैबाय ओ पेरेन्ट पिटिआर जायखौ जोङो पेरेन्ट टिचार्स रेसिय' होनना बुंनाय जायो बे पिटिआरआ जोंनि पिउपोल टिचार्सस रेसिय' बे फरायसा आरो फोरोंगिरिनि जिखिनि रुजु जखा बे जोंनि गामि ओनसोल बा गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों गंसे फरायसालियाव जेरैहाय जुदि फरायसाया जोबोद खम जायोब्ला बे पिटिआरनि रेसिय'आ गोबां गोहोम खोख्लैयो भारत सरखारनि जि सोलोंथाय बिखान्थि पिटिआर जायखौ जोङो थारटि इच टु अवान बे थारटि इच टु अवाना जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां गोहोम खोख्लैनायनि जाहोनाव गोबां फरायसालिफ्रा मार्ज आप जानो गोनां जादों गोबां फरायसालिफ्रा थैनो गोनां जादों बिनिखायनो बे पिटिआर जिखिनि बिखान्थि बे पिटिआर रेसिय' बिखान्थि बियो जोंनि फरायसालियाव गोबां गोहोम खोख्लैदों बिनि अनगायैबो भारत सोलोंथाय बिखान्थि बायदि रोखोमनि फरायसालिफ्राव नाङि हाबाफारिफोरखौ जों फरायसाफोर बा फरायसालियाव मावनो बिथोन हरनाय जेरैहाय दाख्लि बावैसो जोङो मोननाय माखासे सरखारनि बिथोन खेल माहारान जायखौ जोङो मास मोनसे गाहाम फरायसालियाव फालिनो गोनां जादों जायनि थाखाय जोंनि थाखो लानाय हाबाफारिया गोबां गोहोम गोहोम खोख्लैदों थिग बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि जाय हाबाफारिया जोंनि सोलोंथाय बिफाना फोसावनाय एकाडेमि केलेनडारआव गैया बैफोर हाबाफारिया जोंनि माखासे फरायसा आरो फोरोंगिरिनाव गोहोम खोख्लैदों जों बेखौ नुनो मोननाय जायो